جی السّلام علیکم جناب میں نے کل آپ کے آٹو سے وہ کرا تھا ٹراویل کرا تھا تو وہاں پہ آپ کا جو کرایہ تھا وہ میں نے پے نہیں کرا تا تو جناب وہ کتنا کرایہ ہو رہا ہے آپ کا سر کچھ سستا نہیں ہو جائے گا کیونکہ میں نے آن لائن دیکھا تھا تو وہ چار سو بیس روپئے دکھا رہا تھا سر سر تو وہ تو ایپ پہ دکھا رہا تھا نا تو ایپ پہ تو وہ ٹوٹل کمیشن ایڈ کر کے جی سر نہیں سر کیا بات ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ جو آپ میں اسٹارٹنگ میں اسکرین شاٹ دکھایا تھا فور ٹوینٹی کا وہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے اپنے کمپنی کو بھیجا تھا تو انہوں نے میرے کو وہی پیمنٹ الاٹ کری ہے دیکھیے سر آپ دیکھ لیجیے جس میں آپ کا بھی نقصان نہ ہو اور میرا بھی نقصان نہ ہو آپ بتا دیجیے نہیں تو کیونکہ چار سو بیس آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کچھ کٹے گا تو آپ بتا دیجیے چار سو بیس روپئے رک جائیے میں کر دیتا ہوں ابھی آپ اپنا موبائل نمبر بتا سکتے ہیں جس پہ پیمنٹ کرنی ہے موبائل نمبر بتا دیجیے جس پہ پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سر ایٹ دا ریٹ پے ٹی ایم یا کس فونپے پے ٹی ایم گوگل پے ٹھیک ہے سر تھینک یو سر